मां पहिरीं कच्छ एक्सप्रेस जी टिकट कढाई जेका राति जो पौणे नवें बजे अहमदबाद वेंदी आहे पर हिन वक़्तु मूंखे कमु थी पियो आहे त मूंखे ॿी सयाजी एक्सप्रेस में टिकट खपे थी जेका राति जो पौणे ॿारहें बजे हलंदी आहे हुन जी टिकट तव्हांखे आधार कार्ड वार्ड सभु ॾेई छॾिया आहिनि मां टिकट कंफॉर्म थी आहे की न थी आहे